जोंनि साखाथि फाखाथिथ' लैथो गैया जाहैबाय दङबाबो फिसा फिसा लैथो दं दा जोङो बहाय जोंनिनो जोंनिनो आखु जेरै जोङो जेखाइ खबाय लानानै जोङो ना साम' खांख्राय नागिरो थिख बिदिनो नागिरनानै लाबोबाय आरो जों जानांगौखौ जाबाय आरो जोङो एसेसो नांगौ खरसा नांबावगौ बायदियाव जोङो बेखौनो एसे फानबाय बिदिजोंनो जोङो जोंनि नखरखौ जोङो सुफुंलांबाय आरो माखासे जाबाय माखासे फानबाय जाहाथे जोहाबो माखासे दस्रा खरसानि थाखाय थाका फैसा नांगौ जायो नालाय जोङो दा बिदिखायनो रानलायनानै जानाय रानलायनानै फान्नाय खालामनानै जोङो नखरखौ सुफुंलाङो जेरै संख्रि बानलु बायदेरनांगौ बा थाव साबोन बायदेर नांगौ बे बायदिनि थाखाय जोङो माखासे जानाय माखासे फान्नाय खालामनानै जोङो सलियो आरो जों बेबायदिनो मावलांबाय थायो